जय झुलेलाल मुंहिंजो नालो सारीका गुरनानी आहे असांजे खेत्र में कला ऐं शिल्प जो वाधारे लाइ सरकारु घणो कुझु कंदी आहे साहित्य कला परिषद ऐं ललित कला अकेडमी सरकारु हिन मक़सदु सां ई ठाही आहे हिननि जे अलावा सरकारु कलाकारनि जी कला कृति जे लाइ एग्जिबिशन बि लॻाई वेंदी आहे ऐं उन्हनि जी बेकरी कीअं वधे हिन ॻाल्हि जो बि ध्यानु रखंदी आहे जय झूलेलाल